हेल' औ हेल' औ दाख्लैनि फ्लिमआ जांख्रिथाइया बिराथ मोजांथ' देहाय लाबोदो आगै आंहा दखान होलाबायथारसै जि मानसिखा एखदम मानसिफ्रा जायो जायो आं दखान होब्लानो दे लाबोदो

दाव दावदै दखान होनोसै जोङो आमफ्राय फापर माबा माबि दखान होसै दखानफोरा बा औ दखानफोरा बारा गैखाया एसे लाब जाब्लानो जाबाय नोंसिनि गान लाबोनायाव मा फ्लिम लाबोगोन खोनायाखैथ' आरो ला मा फ्लिम खोन्थालाय मा फ्लिम लाबोगोन दे एबाराव मोजांखौनो लाबोथारदो मा मा फ्लिम बुंलाय आं खोनानायावथ' ए आं खोनानायाथ' माबा दाहाल ना माबासो होनदों औ हाब जोङो खरख'थिबो लागोन दावदै लागोन फापर लागोन जायखिया फ्लिमफोरखौल' मोजां मोजां लाबो नोंसिनाबो लाभ जाब्लानो जाबाय जोंहाबो

लस दंथ' आरो लस दंथ' आरो नोंस्राबो औ दे होमब्लालाय दोनथ'न्सै दे औ